अगर अस एजूकेशन सिस्टम दी गल्ल करचै तां ओह् साढ़े जम्मू च साढ़ी जम्मू कश्मीर यूटी च काफी अच्छा ऐ चाहे ओह् गौरमेंट स्कूल होन चाहे ओह् प्राईवेट स्कूल होन काफी नामी प्राईवेट स्कूल बी एबेलएवल न होर काफी गौरमेंट स्कूल बी एबेलएबल न इट्स ऑल डिपेंडस की कोह्दे कोल अगर कुसै कोल फाइनेंनशियल प्रॉब्लम नेंई ऐ ते ओह् प्राईवेट स्कूल च पढ़ाई सकदा ते जेह्दे कोल नेईं ऐ ते ओह् गौरमेंट स्कूल च बी काफी अच्छा करा दे न ते उंदे रिजल्ट बी अच्छे ते अगर अस स्कूल दे बाद कॉलेज दी गल्ल करचै ते होर सारे जे एंड के बिच हर नुक्कड़ च गौरमेंट नै कॉलेज खोह्ले दे न ताकी एह् दौ तीन साल पैह्लें गौरमेंट नै पंजाह् कॉलेज होर जम्मू कशमीर गी दित्ते हे ताकी एजूकेशन बच्चे कोला दूर निं जाई सकै ते एजूकेशन इक्क बेसिक फंडामेंटल राईट जेह्का बच्चें गी लब्भना चाहिदा ते बच्चे उसगी अबेल करन ते ओह्दे बाद आई जंदी ऐ साढ़ी यूनिवर्सिटी गल्ल करचै ते जम्मू यूनिवर्सिटी ऐ कशमीर यूनिवर्सिटी ते फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ऐ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ऐ ते एह् सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कशमीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ते काफी यूनिवर्सिटियां बी गौरमेंट नै खोह्ल्लियां ताकी कोई बी बच्चा बीकॉज ऑफ एरिया दी बजह कन्नै ओह् जेह्के अपने बेसिक राईट ऐ एजूकेशन दा ओह्दे कोला वंचित नेईं र' वै उसी एजूकेशन मिले ही मिले चाहे ओह् प्राईमरी लेवल पर होऐ चाहे ओह् सकैंडरी लेवल लेवल पर हो क्योंकि एजूकेशन इज़ वैरी इम्पार्टेंट की के अगर अस तुस पढ़े लिखे दे ओ ते तुं'दी लाईफ

ते होर अज्जकल दे बच्चे ते काफी कम्पीटेटिव पेपर बी कड्ढा दे न ते ओह् कम्पीटेटिव पेपर कड्ढने ताहीं अच्छे अच्छे पेपर बी विद इन जे एंड के स्टेट खु'ल्ली गेदे न चाहे अस ओह्दी गल्ल करचै चाणक्या होई गेआ ते होर बी दौं तीन हैन जेह्ड़े अच्छे प्रोवाई़ड करदे जेह्ड़े इंजीनियरिंग करदे बारहमीं दे बाद आकाश खु'ल्ले दा ऐ काफी जेह्ड़े मतलब ऑलओवर इंडिया जेह्ड़े नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट न उं'दी सारी ब्रांच साढ़े स्टेट च एबेलेवल न ते ओह् बड़ा अच्छा करा दे न ते सारे बच्चें गी आपर्चुनिटी जां उ'नेंगी डेली बच्चे नेईं जाई सकदे न ते ओह् उस फेस्लिटी दा मतलब विद इन अपने घर होमटाऊन बैठियै